हेलो तनु कैसी हो तुम मैं भी बढ़िया हूँ दरअसल मुझे तुम से काम था क्या तुम मेरी मदद कर सकोगी कुछ दिनों पहले तुम ने मुझे बताया था एम पी नगर में जो नया उत्सव रेस्टोरेंट खुला है वहाँ से तुम ने खाना ओडर किया था बस उसी की जानकारी मुझे तुम से लेनी थी मैंने स्विग्गी में उस रेस्टोरेंट की रेटिंग देखी काफ़ी अच्छी रेटिंग थी पर मैंने सोचा तुम से सामने से पूछ लूँ वहाँ के खाने की गुणवत्ता के बारे में तुम मुझे बता सकती हो तुम ने वहाँ से क्या ओडर किया था और उसको तुम्हारे घर तक पहुंचने में कितना समय लगा था खाने की पैकेजिंग वग़ैरह कैसी थी और खाना गर्म गर्म पहुँचा था क्या तुम मुझे कुछ सुझाव दे सकती हो कि मुझे क्या वहाँ से ओडर करना चाहिए ठीक है धन्यवाद